तव्हांखे एंटरटेनमेंट में छा पसंदि आहे मूंखे टीवी ॾिसणु ॾाढो पसंदि आहे ऐं मां डेली रुटीन डेली रुटीन में मां डेली रुटीन में पंहिंजो टीवी ॾिसंदा आहियां जंहिंमें की अॼुकल्ह काफ़ी चैनल अचनि पिया था उनमें तव्हां कुकिंग शो बि ॾिसी था सघो डिस्कर्वी डिसकवरी चैनल बि ॾिसी था सघो ऐं सीरियल्स आहिनि काफ़ी जंहिंमे तव्हां पूरो पंहिंजो ध्यानु लॻी थो सघे पियो ऐं काफ़ी सुठियूं सुठियूं शयूं आहिनि जंहिंसां असां काफ़ी कुझु ॾिसी था सघूं पिया जीअं सीरियल्स मे बि यदि तव्हां चाहियो त उन में जेके उन जा पॉज़ीटिव साइड्स आहिनि उहे असां सुठियूं शयूं उतां खणी था सघूं पिया काफी कुझु सिखी था सघूं पिया ऐं कुकिंग शो मां बि असां काफ़ी शयूं सिखियूं आहिनि हुनमें कुकिंग चैनल ईंदो आहे जंहिंमे ॾिसी करे असां काफी सही सिखी वरतियूं आहिनि ऐं उनखे ॾिसी ॾिसी करे असां काफी शयूं नयूं नयूं ठाहियूं पिया था घर में जेके स्वादिष्ट ठहनि थियूं पियूं ऐं यूट्यूब वग़ैरह ते बि हर हिकु शइ अॼुकल्ह अवेलेबल आहे जेकी बि शइ तव्हां ॾिसणु चाहियो कंहिं बि ख़्याल जी रोटीअ जी कपड़न जी ऐं जेकि बि तव्हांखे कोई बि रेमेडी होम रेमेडी खपे उहा बि तव्हां ॾिसी था सघो योगा ॾिसी था सघो त इन्हनि जा असांखे ॾाढा ई फ़ाइदा आहिनि ऐं ॿारनि लाइ डिस्कवरी चैवल चैनल आहिनि उहे ॿार बि ॾाढी ख़ुशीअ सां पंहिंजो प्ले ज़ोन हले पियो थो उहे बि ॾिसनि पिया था ऐं वॾनि लाइ जेके आहिनि सीरियल आहिनि अॼुकल्ह रामायण सीरियल वग़ैरह हलन पिया था त धार्मिक सीरियल लाइ चैनल्स ईंदा आहिनि जिते असां वञी करे सत्संग बि ॾिसी था सघूं आरतियूं अचनि थियूं त असांखे हिन जा ॾाढा ई फ़ाइदा आहिनि जेके असां पंहिंजे डेली रुटीन में वठूं पिया था ऐं ॾाढियूं शयूं अहिड़ियूं आहिनि जो असांखे पहरियों ख़बर न हुई डेलीअ जूं न्यूस आहिनि ऐं अहिड़ियूं कई शयूं आहिनि जो असांखे घर वेठे टीवी जे माध्यम सां मिलनि थियूं असांखे इनजो ॾाढो ई फ़ाइदो आहे ॾाढो बेनिफिट आहे जेको असां घर वेठे हुन शइ जो फाइदो वठूं था ऐं सभु शयूं असांजे साम्हूं ही नज़र अचनि थियूं पयूं